खेती बाड़ी करना साढ़ा कम्म रेहा अस आक्खनें कि अस्सी प्रतिशत अवादी जेह्ड़ी ओह् ग्राएं च बसदी ऐ और साढ़ा मुल्ख जेह्ड़ा कृषी प्रधान आ खेत्ती बाड़ी कन्नै जुड़े दे साढ़े सारे करसान भ्रा खासतौर उप्पर खेत्ता पैदाबार गी पैदाबार गी बदानै आस्तै मता कम्म करी सकदे न और नमें नमें तरीके कन्नै कम्म अगर करन साईंसी ढंग अपनान ते काफी अच्छी पैदावार कसान करी सकदे न ते तुसेंगी पता ऐ जिस हिसाब कन्नै साढ़ी अवादी बदारदी ऐ असें गी अन्न दी बड़ी जादा जरूरत ऐ और और अन्न कमाने आस्तै साढ़े कसान भ्रा नमें तरीके अनान नमियां नमियां तकनीकां जेह्ड़ियां न खेती बाड़ी बडान और और इक गल्ल में एह् बी दस्सना चाह्न्ना कि अस एह् बी दिक्खनें कि साढ़ी खेत्ती बाड़ी जेह्ड़ी ऐ गल्त दिशा आह्ली बक्खी जीा दी ऐ अस दवाई दा इस्तेमाल करने खेत्तरैं च घाह् मार दवाइयें दा इस्तेमाल करने आं झाड़ आह्ली दवाइयें दा इस्तेमाल करने आं एह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि साढ़ी फसल दी सेह्त ते खराब होंदी गै होंदी ऐ ओह्दै कन्नै साढ़ी अपनी सेह्त बी खराब होंदी कि के जिन्ने बी अस पैस्टीसाईड़ यूज करने न अपनें खेत्तरैं उप्पर ओह्दे कन्नै जियां इक जैह्र जेह्का फसल च पैदा होन लगदा ऐ और ओह् जैह्क जेह्का साढ़ै अन्दर जंदा अस किन्नियें बमारियें दे शकार होई जन्ने ते उनें बमारियें कोला दा बचने आस्ते असेंगी अपनी परंमरागत खेत्ती आह्ली बक्खी आना चाही दा और अज्ज असेंगी अपनी परंपरागत खेत्ती जेह्की परानी खेत्ती जेह्ड़ी अस करदे हे पराने टाईम च जियां खेत्ती करदे हे उसी अपनाने दी जरूरत ऐ रसैनिक हैलें दा अस इस्तेमाल नेईं करचै अस सैल्ली खााध जेह्की ऐ उस दा इस्तेमाल करचै अस बर्मी कंपोज दा इस्तेमाल करी सकने आं अस अपने साढ़े जेह्ड़े पत्तर बूह्टें दे पत्तर होंदे न इनेंगी छिंबियै इनेंगी कढ़ियै खेत्तरें च बछाई लैच्चै और जिसलै थोह्ड़े दो चार दिन जिसलै धुप्प लगदी ओह् पत्तर जेह्के खेत्तरें च घिरी जंदे न लकड़ियें गी चुक्कियै बक्खिया करै खेत्तरें गी बाही लैच्चै ओह्दै कन्नै केह् होंदा पत्तर जिसलै जमीनै च सड़दे न ते जमीन उरबर होंदी ऐ ओह्दे कन्नै जमीन दी पैदाबार दी शक्ती बधदी ऐ ओह्दे कन्नै कन्नै असैं सैल्ली खाद दी गल्ल कीती सैल्ली खाद तुसेंगी जाद होना ऐ कि पराने समें च एह् परानें रसैनिक हैल नी होंदे हे अस अस जादातर गोहे कूड़े दा देस्सी हैल इस्तेमाल करदे हे फसलें च जां फ्ही सैल्ली खाद जिसी अज्ज अस आक्खा ने आं ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा कि सन तुस सारे जाने होने सन इक फसल होंदी ही साढ़ी सन जेह्दियां रस्सियां बनदियां जूट जिसी अस आक्खने आं ओह्दी फसल खेत्तरैं च रहाई दित्ती जंदी ही ते जिसलै फसल लक्क लक्क पुजदी ही सान जेह्की हल्ल लेइयै खेत्तरैं च लेइयै ते सोहागा जिसी डाह् बी आखने जुगड़ियै सारी सारी भन्नी दिंदा हा खेत्तरें च ओह् भन्नै दै बाद केह् होंदा हा जिसलै सारी सन खेत्तै च बिशी जंदी ही जिसलै बिशी ते उसी हल्ल बाह्नी हल बाहियै ओह् दवाई जानी ते जिसलै ओह् दबोई जंदी ही मिट्टी च ते कि के ओह् नर्म बहूटा होंदा सन दा ते हफ्ते दे अन्दर अन्दर सड़ी जंदा ते जिसलै सड़ी जंदा ओह्दे बाद इन्नी खतरनाक खाद ओह्दी बनदी ही इन्ना सैल हैल बनदा हा जेह्ड़ा साढ़ी फसलें गी साढ़ी पैदावार गी बधांदा हा ते इयां गै जियां असैं पत्तरें दी गल्ल कीती पत्तर बी जिसलै खेत्तरै च सड़दे न तां ओह्दा हैल बनदा अज्ज असैं जरूरत ऐ अपनी परंपरागत खेत्ता आह्ली बक्खी साढ़ा सरकार बी अज्ज जोर देआ दी ऐ परंपरागत खेत्ती उप्पर आने दी इक ते एह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त ठीक रौह्ग दुई जमीन गी ठाक रखगी कि के अस लगातार रसैनिक हैलें दा इस्तेमाल करा ने आं अस यूरिया खेत्तरें च पाने आं डाया पान्ने आं पटाश पान्ने आं अजैं असेंगी पता बी ऐ कि एह् पाना नुकसान देह् ऐ फ्ही बी अस सोचने कि फसल दी पैदाबार बधी जी एह्दै आस्तै अस रसैनिक हैलें दा इस्तेमाल करने आं एह्दे कन्नै इक गल्ल एह् दिक्खी गेई कि सारें कोला दा पैह्लैें असें किसानें गी खेत्तर दी मिट्टी दी परख कराना चाही दी कि के अस बार बार जिसलै कोई खाद इस्तेमाल करने आं ते साढ़ी जमीन च किश तत्व बदी जंदे न ते किश घटी जंदे न जेह्ड़े घटदे न जिंदी घाट होंदी ऐ उनेंगी पूरा करनें आस्तै असैं एह्दे तत्व दी खाद दा इस्तेमाल करना चाही दा तोे जेह्का यूरिया अस बार बार इस्तेमाल करने आं यूरिया साढ़ी मिट्टी दी सेह्त गी बिल्कुल खराब करदा ऐ और अज्ज तुस सुनदे होगे कि अज्ज इक बनारी चली दी यूरिक ऐसड जिसी अस आखने न ते ओह् बी एह्दे कोला दा यूरिये कोला दा गै बने दा यूरिक ऐसड़ फसलें दा साढ़े अन्दर जंदा पिछले दिनें इक रिसर्च होई ही के घ्यो च बी यूरिया निकलेआ दुध्द च बी यूरिया निकलेआ ते एह्दा कारन केह् ऐ कि जेह्ड़ा अस हरा चारा पशुएं आस्तै लान्ने आं ना उसी बड्डा करने आस्तै अज्ज लाया ते हफ्ते दे अन्दर बड्डा करने आस्ते अस यूरिया दा इस्तेमाल करने आं एह् ना ओह् यूरिया अस फसल च चारे च इस्तेमाल करने आं असर ओह्दे च रैंह्दा और जिसलै पशु खंदे न उस दा असर उंदे दुद्द और घ्यो च बी होंदा इक एह्दे आस्तै ओह्दा बी असेंगी इस्तेमाल घट्ट करना चाही दा यूरिये दा और सारें कोला पैह्लें यूरिये दी जमीन दी मिट्टी दी परख कराओ मिट्टी च जिस तत्त बी घाट होऐ ओह् तत्व उस्सै तत्त दी खाध अगर बरती जा केईं बारी कसान भ्रा शकायत बी करदे न की असें मारज यूरिया बी पाया डाया बी पाया फ्ही बी फसल दी पैदाबार जेह्की घट्ट होई होई सकदे अग्गैं गै उत्थें यूरिक तत्व जेह्ड़े यूरिया कन्नै बधदे न बीटामीन जेह्के चाही दे होन ओह् अग्गैं गै जादा होन तुस यूरिया पाओ ते अक्सैस होइये जादा होई गे नुक्सान देह् होई गे तोआढ़ी फसल दा झाड़ बधाने दे बजाए झाड़ घटी गेआ ते इयां गै असें उनें जियां अस गल्ल करा ने आं दवाई दा इस्तेमाल नी करना चाही दा पराने समें च बी अस मक्क लांदे हे गोड्डी करदे हे इक गोड्डी दो गोड्डी तिन्न गोड्डी दो दो त्रै त्रै गोड्डियां करियै अस मक्क दी पैदाबार लैंदे होंदे हे फसलै च देस्सी हैल घाह् कूड़े दा सड़े गले दा हैल ओह्दा बी इक तरीका हा बनाने दा साढ़े मते करसान भ्रा केह् करदे न कि खेत्तरें द ढेर लाई ओड़दे गोहा रोज डंगरें हैट्ठा दा चुक्केआ ते खेत्तरें च ढेर लांदे गे ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह्दे जेह्ड़े पोश्टिक तत्व जेह्ड़े होंदे न उरबरा शक्ती जेह्ड़ी खाध च होंदी ऐ ओह् बरबाद होई जंदी कि के धुप्पा च पेदा रौंह्दा बर्खा च पेदा रौंह्दा धुप्पा कन्नै बी खत्म होंगदा रौह्दा बरखा कन्नै बी खत्म होंदा रौंह्दा ओह्दा इक प्रापर तरीका ऐ तुस इक खड्ढा बनाओ खड्ढे च जेह्ड़ा हैल सड़े गले दा ऐ उसी पांदे रवो पांदे रवो जिसलै खड्ढा भरोई जंदा ते उसदे उप्पर पत्तर पाईयै उप्पर मिट्टी पाईयै कम से कम उसी छे महीने आस्तै डंप करी देओ छे महीनैं बाद जिसलै तुस उसी खोह्ली देओ इन्ना भुरभुरा और इन्न डाया बी उस किस्म दी नी होंदी उस कोला दा बी अच्चे किस्म दा हैल जेह्ड़ा ओह् तुसें गी उस खड्ढे चा दा तेआर होई सकदा ओह्दे कन्नै साढ़ी जमीन दी सेह्त ठीक रौह्ग दूआ उरवर शक्ति पैदाबारशक्ति ओह् बधग और त्रीआ थोआढ़ी मिट्टी ओह् बी भुरभुरी रौह्ग जिसलै अस बड़ा देस्सी गोहे कूड़े दा हैल इस्तेमाल करने आं ना ओह्दे कन्नै जमीन च नमीं जेह्ड़ी ऐ ओह् बनी रौंह्दी ऐ ओह्दे कन्नै जमीन सख्त नी होंदी जमीन पुल्ली रौंह्दी इक बर्खा बी बरै तां जमीन च नमीं बनी दी रौंह्दी और साढ़ी जमीन जेह्ड़ी ऐ औह् गर्मी दी मार नी मतलव बर्खा घट्ट बी होऐ ते ओह्दी मार जेह्ड़ी फसल इन्नी नी झलदी लेकिन अस केह् करने आं डाया यूरिया पटाश पांदे जन्ने आं ओह्दे कन्नै जमीन सख्त होंदी और बार बार पानी मंगदी और तुसेंगी पचता ऐ साढ़ा मता सारा इलाका समानी पानी पर निर्भर ऐ बरखा होग ते होई नेईं होई ते नेईं ओह्दै आस्तै बी एह् जरूरी ऐ कि मते कोला दा मता पराने तरीके गी अपनाचै खेत्ती बाड़ी च और देस्सी हैलें दा इस्त्माल करचै घा मार दवाईयें दा अस घा पुट्टी तालियै गोड्डी करियै सैंटर च ते ओह्दे कन्नै इक ते साढ़ी सेह्त बी नरोई रौह्ग और ओह् जेह्ड़ी फसल निकलग जेह्की देस्सी हैाल करनै तेआर होई दी परंपरागत तरीके कन्नै तेआर होई दी होग ओह् खाने आस्तै बी अच्छी होग साढ़ी सेह्त आस्तै बी अच्ची होग जमीन दी सेह्त पशुएं दी सेह्त ते साढ़ी अपनी सेह्त इसतरीकै कन्नै शैल रेही सकदी ऐ और जरूरत ऐ साढ़े कसान भ्रा इस गल्ला गी अपनान और बद्द झाड़ नेईं लैने दे चक्कर च पेईयै एह् परंपरागत खेत्ती आह्ली बक्खी आन ते इक दिन ऐसा आई जाना जियां इस दे कन्नै कन्नै दिक्खो कि बर्मिक कंपोस्ट जेह्की ओह् बना दी ऐ जेह्ड़े कैंची कीड़ें कन्नै हैल तेआर होंदा ऐ ओह् गल्ल एह् ऐ कि गोहा जेह्की डंगरैं हैट्ठा दा निकलदा ऐ उसी चुक्कियै ते ढेर लांदे रौह्ना खेत्तर च सिर्फ पंदरां दिन आस्तै पंदरां दिन बाद इक पिट तेआर करदे इक पिट बनाया जंदा जेह्दे त्रै खान्ने होंदे न इक दो फुट जमीन दै अन्दर होंदा दो फुट जमीन दै उप्पर होंदा और उसै ऐल्ल शेप च जां ऐस शेप च बनाया जंदा ते ओह्दे बिच्च जेह्ड़ा तुसैं बाह्र गोहा रक्खे दा ना ओह्दा सारें कोला पैह्लें ओह्दा बनाने दा केह् तरीका ऐ ओह्दे उप्पर बरखा दा पानी नी पेदा होना तुस उप्परा दा शैड्ड बनाई लैऔ ओह्का इट्टैं कन्नै बनदा थल्लै उसी किश कच्चा रक्खना ओह्दै थल्लै सारें कतोला दा पैह्लै तुसैं कैंकरा पाना कैंकरै दै उप्पर मिट्टी पानी त्रै इंच भै इंच मिट्टी पाने दै बाग त्रै इंच रेत पाना ते फ्ही ओह्दै उप्पर जेह्ड़ा पंदरां दिन दा गोहा ऐ ओह् बाह्र रक्खे दा खेत्तरै बिच्च चुक्कियै खड्डै बिच्च पाना जियां में आक्केआ कि ऐस शेप च बनदा त्रै खान्ने बने दे होंदे न इक बिच्च तुसैं कैंचुए पाई ओड़नें जियां अस आक्खनें कि बिसकलां बी आक्खने ओह् पानी ऐ ते ओह् केह् करदियां न कि ओह् खंदियां न इसी और जेह्ड़ियां अग्गैं हैल कड्डदियां न डाये कोला दा बी बधियै होंदा ऐ अज्ज कल लोकें युनट लाए दे न अज्ज पंदरां रपे बीह रपे उस हैल गी बेचा दे न खासकर सब्जियां च बड़ा अच्चा ऐ तुस जिसलै बी दिखगे खुम्भे च पाईयै जेह्की तुसें सब्जी तेआर कीती ओह्दा रंग बी शैल होंदा ओह् खानें गी बी सोआदली होंदी नरोई बी होंदी और सेहतमंद बी होंदी ते इयां गै जिसलै थुआढ़ा इक खड्डा भरोई गेआ इन्ने दिनें च पंदरां दिन होई जंदे पंगरैं दिनैं च जेह्ड़ा ओह् डेर ऐ उसी दुऐ खड्डै च पाओ इयां गै त्रियै जिसलै तक त्रियै खड्डा भरोना उसलै तक तुआढ़ा पैह्लें खड्डे दा हैल तेआर होई जाना पैह्ले खड्डे दा हैल तुसैं सानियां कड्डी लैना कीड़े ओह्दै च बापस पाने ते दवारा खड्डा भरना त् एह्अच्छे तरीके कन्नै तुस बनाइयै फसलें दा बद्द कोला दा बद्द झाड़ बी लेई सकने आं सेह्त जमीन दी बी ठीक रौह्ग साढ़ी बी ठीक रौह्ग साढ़ा जेह्ड़ा बिमारियें दा छुटकारा मिली सकदा